हमें खुद के बगीचे का रक्षा करते समय बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे कि हमने पौधा लगाया है उसमें मतलब कि कीड़ा लग गया है तो उसको हटाने के लिए इसमें कीटनाशक दवाई और खाद्य डालते हैं और उसमें गोबर का खाद भी डाल सकते हैं और और बगीचे मैंने अनेक तरह तरह के फूल लगाते हैं पौधे भी उगाते हैं और उसके आस पास का वातवरण साफ़ रखने जैसे मच्छर अगर मच्छर अगर कीड़ा पड़ जाए तो उसे हटाने के लिए हम तरह तरह के खाद का उपयोग करते हैं इसमें गोबर की खाद का उपयोग भी कर सकते हैं और छाज का उपयोग भी छाज को डालते उससे भी कीड़े नष्ट हो जाते हैं अगर कीड़ा अगर पौधे पर लग जाए तो उसकी पत्तियाँ को भी नष्ट कर देता और पूरा पौधा ख़राब कर देता है और गार्डन में अगर लग जाए तो पूरे गार्डन को ही ख़राब कर देता है बगीचे में अनेक तरीके के पौधे फल और फूल के सभी तरह अन्य अलग अलग तरह से पौधे हम लगाते हैं अगर अच्छे से देखभाल करके फूल फल और पौधे उगाएँ और उनको अगर कीड़ें नष्ट कर दें तो बहुत ही बुरा अनुभव होता है बहुत ही बुरा लगता है

हमें बगीचे को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और अच्छे तरीके से उसे संभाल कर सारा काम व्यवस्थित होना चाहिए तरीके से पानी पिलाना चाहिए टाइम टाइम से उसकी देखभाल करना चाहिए सुबह शाम दोनों टाइम पानी डालना चाहिए और रख रखाव करना चाहिए अगर कीड़े मच्छर लग जाए या गिर जाए तो उसमें दवाई का छिड़काव करना चाहिए इससे गार्डन बहुत हरा भरा हो व्यवस्थित रहता है